मध्य प्रदेश में प्रचलित विभिन्न धर्म गरीबी या सामाजिक कल्याण के मुद्दे से निपटने के लिए बोहोत सारी संस्थाएँ चलाते हैं और संस्थाओं के अंतर्गत दान या समाज सेवा करने के लिए लोग चंदा इकट्ठा करके और मतलब अमीरों से चंदा लेकर के और गरीब लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं और ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो इस प्रकार से चंदे को एकत्र करके और उसका सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं मैं एक ऐसी ही संस्था से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम माधव मानव गौ सेवा है मुझे इसके अंतर्गत हम लोग प्रति मंथ जो भी राशि हम से बन पड़ती है वो एकत्र करते हैं और उसको एकत्र करके किसी भी गरीब पर्सन की मदद करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हम प्रयास कर करते हैं जैसे किसी गरीब परिवार में ब्याह नहीं हो पा रहा है कन्या का या उसकी पढ़ाई लिखाई में उसको कहीं मदद की आवश्यकता है तो हम राशि का उपयोग उस परिवार के लिए कर देते हैं और इस प्रकार की मदद करते हुए हम गौ सेवा करते हैं और गौ सेवा के लिए जो भी पैसा एकत्र होता है उसमें प्रति वर्ष गाय के लिए खली या चा है या गुड़ है या जो भी उसके उपयोग की वस्तुएँ हैं वो देने का प्रयास करते हैं